देखियौ कोन प्रकारके भोजन अच्छा लागै हइ लोक भात दालि सब्जी खेलक पापड़ तिलौरी खेलक तऽ अच्छा लागल आ कि सब्जी खेलक पनीर बनाके मटर पनीर बनेलक पालक बनेलक ई सबके भोजन अच्छा लागै हइ सब्जी अच्छा बनल खीरे भेलै ई सबके लोक दूध आरके बनेलक तऽ तनी अच्छा भोजन नीक लागल तकर बाद लोक टिकरी पिरिकिया बनेलक ई सब बनाके लोक भोजन केलक तऽ आरो अच्छा लागल आ मीट मछरी आर तऽ लोक बनेलक ओ सब खेलक लोकके बढ़िऑं बुझायल तकर बाद लोक समय समय पर जे अच्छा बुझाय हइ अच्छा लोक खेलक सब तऽ पाइयेके खेल हइ तऽ पाइ जते खर्चा करबै ओते खेबै पीबै पाइ नहि रहलै तऽ नीमको रोटी खा कऽ लोक पेट भरै हइ लोक काजू भेल किशमिश भेल ई सब खेलक खेलक बाल बच्चा सबके खियेलक ई से केहन महँगाइ भेल चाहे सस्ता भेल ई सब बाल बच्चाके खियेलक तऽ सब परिवार मिलके आब अच्छा भेल परिवारमे मिल जुलिके खेलक पीलक तस्मै भेल सारा चीजके लेके लोक खेलक परिवारमे मिल जुलिके रहल तऽ आओर परिवारमे खुशी मिलल बढ़िऑं सुरक्षित भेल सब सुन्दर लागल खेलक पीलक तब हँसी खुशी आयल आर इएह पूरी भेल सब्जी भेल सब किछु समय समय पर रोटियो सब्जी खेलक ई सब सब खेलक तऽ बढ़िऑं भेल बाल बच्चाके पेन्हाबा ओढ़ाबा खेनाइ पीनाइके देलक तऽ बाल बच्चाके पोषाहार अच्छा लागल देखे सुनेमे चिक्कन भेल तऽ आब अच्छा बढ़िऑं आगे मुँहेके देखे सुनेमे सुन्दर लागल गर्जियनके माइ बापके चिक्कन लागल जे हँ बाल बच्चा खेलक पीलक तनी सुन्दर लागल तनी पेन्हलक ओढ़लक तऽ खूब अच्छा लागल खाहू पीहूमे बढ़िऑं बाल बच्चाके मिल जुलिके खेलक पीलक तऽ बढ़िऑं भेल मटर पनीर आनलहुॅं साग सब्जी पालक पुलकके बनेलहुॅं आलू भेल दालिके तड़का उड़का बनाके खेलक सब चीज बढ़िऑं बनाके लोक खाइ छी हमसब तऽ ठीक रहै हइ सुन्दर लागल आ तकर बाद सब किछुके लेल बढ़िऑं बुझायल तऽ चिक्कन बुझा जाइ हइ जे हँ अच्छा आइ खेलक पीलक रहि गेल बिहान मीट मछरी खेलक सारा चीज मटर पनीर भेल साग सब्जी भेल मीट मछरी आनि आनिके लोक खेलक सारे बाल बच्चा आरके खियेलक पीयेलक तऽ अच्छा बुझायल